हाँ जी सर कौन जी जी सर मैं जी आई सी स्कूल का प्रिंसिपल ही बोल रहा हूँ सर आप कौन बोल रहे हैं सर जी जी जी सर जी सर बताइए सर मैं जान गया सर अंकित नाइंथ बी में जो अंकित है ना सर जी जी सर बोलिए सर क्या काम है जी जी सर पर सर अभी आप जान ही रहे हैं कि एग्जाम नज़दीक आ गए हैं सर कैसे सर मतलब क्या जरूरी कोई काम है क्या सर सर किसकी शादी हैं सर अब एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और सर अंकित की पढ़ाई भी वीक है वो चल रही है सर आप जानते तो हमें एक्स्ट्रा क्लास भी करवाना चाहिए पर आप तो छुट्टी ले रहे हैं सीधा सीधी सर कैसे में बता दूँ सर अभी देख रहे हैं आप एग्जाम सिर पे हैं और इस एग्जाम पिछले एग्जाम का रिजल्ट भी आपको मैंने दिखाया था और मैं बुला के आपको दिखाया हुआ हूँ एग्जाम का रिजल्ट तो उसकी प्रफॉर्मेंस कितनी वीक है सर

सर मैं ऐसे तो मैं अंकित को नहीं कर सकता हूँ छुट्टी क्योंकि सर आप देख चुके हैं परफॉर्मेंस उसका और सर उसको तो एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है और आप छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं सर मैं कैसे बोल दूँ कि आप में छुट्टी के लिए सर किसी को तो रुकना पड़ेगा सर ऐसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कहाँ पढ़ा पाएंगे सर सर मैं कोशिश कर सकता हूँ पर सर मैं कंफर्म नहीं कर सकता बाकी फिर आपके एग्जाम का रिस्क हैं आगे एग्जाम का रिस्क आपका होगा सर एक्स्ट्रा क्लास सर एक्स्ट्रा क्लासेस तो चलेंगे पर सर एग्जाम एग्जाम सिर पे है और अगर मैं अभी इसको छुट्टी के लिए बोल दे रहा हूँ और आप कितने दिन की छुट्टी माँग रहे हैं सर सर एक हफ्ते तो लंबा टाइम हो जाएगा सर एक दो दिन के लिए तो मैं छुट्टी दे भी सकता हूँ सर आप एक हफ्ते का छुट्टी माँग रहे हैं बहुत लंबा टाइम हो जाएगा सर कोशिश करिए कुछ कम करके सर कैसे मैं बताऊं आपको एक हफ्ते के लिए आप दो तीन दिन के अप्रूवल कर भी देता सर अंकित ऑनलाइन क्लासेस कर लेगा कि नहीं ठीक है सर तो एक हफ्ते की छुट्टी आप ले लीजिए पर उसे ऑनलाइन क्लासेस जरूर करवाएगा